एहन तऽ हम कएक टा दोहा पढ़ने छी जेनाकि रामचरित मानसमे कएटा दोहा पढ़ने छी मङ्गल भवन अमङ्गल हारी द्रबहुँ से एनाहिते कएटा दोहा छै एकर अलावा जे छै से गीतामे कएटा श्लोक छै जकर अऽ अध्ययन करै छै आओर ओइसँ जीवनके सारके रहस्यकेँ पता चलै छै चलै छै आओर आदमीके सुख दुखके स्थितिमे केना एक समान बनलके रहैके चाही ई सभ बात हमरा ओइ सभसँ पता लगैए किएक कि अइ ओ पोथी पढ़नासँ कोनो जे छै से संसारके रहस्य पता लागि गेल छै ओइ लेल नहि कुनो दिक्कत नहि छै